हुंअ त ड्रॉइंग कंदे समय जेका थिम सब्जेक्ट मन में अचे हुन ते ई ड्रॉइंग कंदी आहियां एरो कोई ख़ासि विषय न ईंदो आहे पर कॾहिं कॾहिं सोचे करे बि चित्र ठाहींदी आहियां की अॼु मूंखे हिन थिम ते चित्र थींदो आहे ज्यादातर मां जेका मन में ईंदो आहे हुन ते ई चित्रकारी कंदी आहियां जय झूलेलाल